ہماری ریاست میں آنے جانے کے لیے بہت سی بہترین آمدورفت کے ذرائع ہیں جیسے کہ جو سستے ہیں آٹو ہیں آٹوز ہیں کار وغیرہ بھی ہیں ٹرینس ہے جسے ہمیں آمدورفت میں بہترین سہولت ملتی ہے یا ہماری ریاست کے بہترین آمدورفت کے ذرائع میں شمار ہوتے ہیں